हांवें बोरोसील प्रोडक्टान फ्लास्क घेतिल्लो कंटेनर घतिल्लो एअरटायट कंटेनर तो म्हाका बरो आयला दोन वर्सां जालीं यूज करतां फ्लास्क बरो आसा तितूंत गरमूय उदक घालूंक जाता ट्वेंटी फोर आवर्स गोरमूय उरता थंडूय घालूंक जाता थंडूय बी जाय तो वगत उरता कंटेनरूय घेतिल्ले एरटायट कंटेनर ते तें बी बरें हाय कितें स्टोर बी करपाक सो हांवें म्हजे फ्रेंडांकूय रेकमँड केल्लें घेवपाक सो तेमी तो प्रोडक्ट घेतला आनी तांकां तो लायकूय जाला आनीकूय लोकां हांवें सांगिला घे म्हणून आनी ते बरे तेंगेले प्रोडक्ट ड्युरेबल कित तू जातूंत ते यूज करूंक जाता आतां मुगेले टू इयर्स जाले यूज करपाक लागले म्हाका बोरे येयला प्रोडक्ट सो हांव रेकमेंड म्हगे फ्रेंड्सांकूय बी रॅकमेंड केला घे म्हणून आनीकूय फ्रेंडसान